आं गोदो माबा फैसा थाखा थुब्रायोमोन सेरेफ जुमाइ फाननानै इदिनो माबा इ फैसादोनो गथ' गथाय फरायनो होयो न'खराव खरस खालामो आरो न' बांबो खायोमोन ओइ इफायदिनो जमाय जमाय माबायोमनो र' बेंक गैयामोन हेरि गैयामोन आग्लाथ' जाम्बा जाम्बिमोन ना मानसिफोरा दासो माबाजोबबाय लके इफायदिनो बबा खामला खुमला मावोबो मावनानै आरो माबानानै फैसा थाखा बुथुमनानै इदिनो खरस खालामबाय माबाबाय इफायदि खालामोमोन आरो न' बां लुबाय बुरजा जाब्ला ओमफाय आरो इ जिखिजाया खामानियावबो बाहायबाय आग्ला बेंक इरि गैयामोनना मिथियामोन दासो सब मिथिजोबबाय ना आखयावनो थुब्राय थुब्राय इफायदिनो गथ' गथायखो फेदेरबाय फरायनो होबाय गोरों गोरा खालामबाय जानाय लोंनायाव थाङो खरस खालामो गोदोनि दिनावथ' एख' माबाबो गैयामोन नालाय जाम्बा जाम्बि जों बर'फोरा दासो सियान जाजोबबाय आरो ओइ माबा माइ गायो खामला माइ खामला गायनानै फैसा बुथुमो न'खराव खरस खालामो थाव संख्रै आलौ जायो ओमफाय नाबो गुरो गुरना लाबोनानै जाहोयो गथ' गथायनो फोरोङो आरो इस्कुलाव हरो गाननाय जोमनाय बायना होबाय जेबो दख'ना इरि बायना लायो फैसा थुब्रायनानै खामला मावै मावै बिदिनो मावो